میرے خیال میں میری سب سے بڑی طاقت میرے ماں باپ ہیں کیونکہ ماں باپ کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے باپ ایک بچے کی ایک پرورش کرتا ہے باہر سے کماتا ہے اور بچے کو بڑا کرتا ہے اسی طرح سے ماں بھی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک بچے کو پورا پالن پوشن ماں کرتی ہے اس لئے میری سب سے بڑی طاقت میری ماں باپ ہے میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں بہت جلدی لوگوں پر بھروسہ کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے آ کے پیار سے بات کرے تو میں اس پہ بھروسہ کر لیتا ہوں اس کے ہر کام کو اپنا کام سمجھتا ہوں اس کی ہر کمی کو اس کے ہر غم کو اپنے غم میں لے لیتا ہوں